सोलोंथाइ होन्नानै बुङोब्ला जाय आयदाखौ सोलोंनानै जों बायदिसिना गियानखौ मोननो हायो बेखौनो सोलोंथाइ होन्नानै जों मिथियो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों रावबो दावगानो हाया बे सोलोंथाइनि बेलायाव भारतनिनो भारतनिनो नै भारतनिनो मोनसे आसामा हादोरसा हिसाबै आसामनिसो सोलोंथाइनि गुन होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन रायजोनि सोलोंथाइ खान्थि बे सोलोंथाइ खान्थिया जोंनि आसामनिजों दासान्दि गोरोबथ'वाखै हादोरसा हिसाबै हादोरसा सरकारा जि नेमखान्थिजों जि आयेनजों जोंनि सोलोंथाइखौ आवगायलांदों बे बेलायाव जोङो आवगायाखै होननानै बुंनो हाया साननि सोलोंथाइनि गुनाबो आवगायलांगासिनो दङ नाथाय जों बेखौबो बुंनांगोनदि जोंनि आसामनि ख'ना खनला थानाय गोबांथार मानो गोग्लैसोनाय हारिफोर दङ बै हारिफोरनियाव दासिमबो सोलोंथाइनि सांग्रांथि बे सहैजोबाखै नै बेयाव मानो जों जि रिमट एरिया बे रिमट एरिया जायगाफ्राव जोङो सोलोंथाइ होनो गोबां फरायसालिफोर गायसनदोंब्लाबो नख'रनि बिमा बिफा समाजारि नैबे सांग्रांथि नङैनि थाखाय जोङो गोथौ गामिनि माखासे फरायसाफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नांगौबायदि सोलोंथाइ होनो हायाखै थेवबो जौसेनि स्निजि बाहागो सोलोंथाइ गोनां गोबां सोलोंथाइ लाग्रा फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों आथिखालाव गासिबो हारिखौनो सोलोंथाइयाव जौगानो थाखाय आसाम सरकारा बायदिसिना हाबाफारि लादों बेसेन नाङै बिजाब होदों गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरनि थाखाय इउनिफर्म राननानै होदों आरो बेनि अनगायैबो जायफ्रा मानो रसा नांनानै फरायसालियाव फैनो गोसो गैयामोन बै फरायसाफोरा जाहाथे फरायसालियावनो जानाय लोंनाय मोननानै फरायनायखौ गोसो होयो बिनि थाखैबो मिड दे मिल बेफोर बेब'स्थाखौ लादों बिनिखायनो आसामावबो दायो गोबां गामिनिफ्रायनो माने गोथौ गामिब्लाबो फरायनायखौ माने लागासिनो दङ दा बेखौ नायोब्ला जों बुंनो हायो आसामनि सोलोंथाइनि गुनाबो गुबुन हादोरसानिजों एसेब्लाबो मानो समान जाहैबाय गामिनि बिमा बिफायाबो गाव गावनि फरायसालि फरायसालि थायोब्लाबो गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनो रोङामोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइनि भेलुवा मा बेखौ रोंनाय रोङै गासिबो मोनदांनो हानायलाय गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरो आरो सोलोंथाइखौ लायो आसामनि मुंदांखासिन सोलोंथाइयारि फसंथानफोर होननानै बुङोब्ला आईआईटि गुवाहाटी इनस्टिटिउट अफ डिजाइन जरहाट गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बे फसंथानफोरखौ माने बे फसंथानफोरनि गेजेरजों जों गोबां आवगायलांनो हादों आरो सोलोंथाइ बिथिङाव आसामाबो गुबुन रायजोजों समानैनो दावगालांदों होननानै आं सानो